म्हज्या वाठारांत सगळ्यांत मुखेल परंपरा म्हणटा ती शिगमो जी शिगमो फाल्गून म्हयन्यांत खेळटात दारांत खेळ येवन तुळशी भोंवतणी खेळटात आनी पुराय गांवांत खेळून गांवच्या मांडार वचून गांवच्या समृद्धी खातीर आनी गांवच्या एकवटी खातीर प्रार्थना करतात